औ मा ए दङ औ खुलाबो दङ पेकेट बो दङ माखौ लांफैयो नोंलाय ए दङ पेकेट बो दङ खुलाबो दङ बिरात मोजां मोजां दङ साह रंआ लाबोगोदानसो साहाफ्रा मोजांथार आवसाव खमायजानाय नङा साह पातआ आङो जि दाम गोसा गोसानि लाबोखानाय हा बेसे साहपाति लांनो नोंलाय हो दे लांफैयोबालाय खामायलायनोसै नों फैग्रोदो औ माब्ला लांफैगोन माब्ला लांफैगोन नोंलाय ए दे होनबा नोंहा फैग्रोदो औ दे दोनगोन आङो कयतायाव फैनो कयतायाव फैनो नोंलाय कयतायाव फैनो नोङो कयतायाव फैगोन कयतायाव फैनो नोङो साहपात लांनो

हा टाइम बो हराबा आंबो न'आव थानाय जाया टाइम खौ हरदो नोङो टाइम खौ मोजां हरखादो मा औ औ आङो बहा थांनाय जागोनथाय बोरै मिथिबावनो नों जिकुनु दसतासोआव लांफैदो साहपातखौ न'आव थाबाय थानो आङो बेलासियाव आरायतासोआव फैदो होनबालाय आरायतासोआव औ औ आरायतासोआव फैदो औ दे आरायतासोआव फैबानो जाबाय लांनो औ औ औ औ ए औ दे होनबालाय लांफै लांफै दे होनबालाय औ दे औ बोरायखौ खिन्थानानै गालांगोन आङो आं गैयाबाबो बहाबाफोर थांनाय जाबायबायोबा औ दे औ औ खिन्थानानै गालांखागोन आङो औ दे होनबालाय औ औ